दं नोंनाव हा माथो दाम माथो दाम ए मा दाम होनदां गांनै मानि लाथानसै बोरमा फिसाखोनो

खम लादो आरो आया आहाबो आरो फानफिन नांगौनि बाथ्रा दं नालाय खम लादो आरो एसे फन्द्रस'फोर लादो आंबो फानफिन नांगोनना बायस'नानै एसे फिसा बोरमाखौ अबाव आराय हाजार मोननो फन्द्रस' लादो लायनोसै बै माबालाय बिमायालाय माथो दाम साराय तिन हाजारमानि लानसै बिमाखो तिन हाजार होनसै फिसाखो फन्द्रस' होनोसै आहाबो आरो फानफिन नांगौ आहाबो आरो फानफिन नांगौना लामा गोजान लांनाय लायगोन र' साननैसो थानानै एसे खम लादो र'

एन्थ' बिमाखो आराय हाजारबा तिनहाजाराव लायसै र' आमफाय बै फिसाखौ फन्द्रस' एसे दाम लानांला दे जोंबो फानफिन नांगौ नालाय आंनाबो खस्थ' नोंसिनाबो खस्थ' दा आरो फानफिनलानाय जोंहाबो आरो फानफिननांगौ नालाय ओंखान्थ' एसे खमाव माबादों र' रायज्लायदोंमोन दुइस'ल' खमायथारसै एसे खमाय बावदो दे होमब्लालाय दानसै